औ

मा मा खबर आदसा नोंथाङा नोंथाङा अबेनि अबेनिफ्राय बुंदों आदसासा हाब जोंनिथिं बुंनाङा बे जों मोजां बे सेर सेरावनो जों पिकनिक जानो दंफां थ्राइ थ्राइ आङो ओरैजाय हा है बेंटलावनो

बेंटल थारावनोलै जोंना बै बेंटल थारावनो आरो ओरैजाय दङ निज्ला दङ बे पिकनिक स्पट दं बेयावबो दङ मोजां है बेरायनो मोजांखा स्लुइस गेट थुइसगेट दंलाय खायो निज्लाफ्राव आरो ओइ ओह फै फै आंखौबो लांफा आंबो मोजां मोनो दे औ औ औ औ दे दे दे